حیدر آبادی ضلعے میں منائے جانے والے اہم ثقافتی تہوار یہ ہیں کہ مقامی روایت کے حساب سے دیوالی ہولی اُگادی سنکرانتی بونال یہ تہوار الگ الگ مقامات پر الگ الگ عقائد کی عکاسی کے کرتے ہیں دیوالی کا تہوار اچھا برائی پر اچھائی کی جیت کی طور پہ اِس منایا جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کے آگے دیے دیے لگا کر پٹاخے اُڑا کر اِس کو خوشی کا اظہار کر کر اِس کو منایا اِس تہوار کو منایا جاتا ہے دیوالی ہولی کا تہوار رنگ کو ایک دوسرے پر لگانے کا لگا کر اپنے آپ کو رنگ کر اُس کا اِس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ اِس طرح سے اِس دیوالی کا تہوار منایا جاتا ہے بونال یہاں کا فیسٹیول ہے یہاں پر بونال پُرشور اور سے منایا جاتا ہے کئی دو دِن تک جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں جلوس کے وقت یہاں پر گوورنمنٹ یہاں کی حیدر آباد میں اِس کو چھٹی چھٹی بھی ڈکلیئر کر دی کیا اُس دن چُھٹی کا بھی رہتا ہے جس دِن جلوس نکلتا ہے اُس دِن بہت بڑے پیمانے پر جلوس نکلتا ہے یہاں سے اور وہ جلوس کے لیے چُھٹی بھی ملتی ہے اسکولوں کے لیے چھٹیاں ملتی ہیں اپنے طور پہ فیسٹیولز کیا ہر جگہ اپنے اپنے اپنے طور پر الگ الگ طریقے سے منایا جاتا ہے ایک ہے اللہ حافظ